हॅलो हय हय हय सांग

आ कसलें ते सांग

किदें आसा कि आतां पाश्चात जी संस्कृती म्हणटा पळय ती जर संस्कृती पळयली जाल्यार ती सगळीं इंग्लीश पद्दतीची आसा आनी इंग्लीश स्वरूपाची आसा काळ बदलता तसो वेळ बदलता म्हणजे इंग्लीश भाशा ही आमकां बदलत्या काळान नुसार जाय आनीक ती शिकपाक जाय कारण कशें आसा इंग्लीश शिकल्या उपरांत तुका जगाची नोलेज मेळू शकता पूण ये करता आसतना आमची जी ओरीजिनल जी भाशा आसा आमची कोंकणी भाशा आसा किंवा आमच्या बोर्डरिचेर मराठी आसा किंवा त्याच बरोबर कोंकणीचे वेगवेगळें पद्दती आसा पेडण्यां गेलो जाल्यार वेगळ्यां तरेची कोंकणी आसा काणकोणा काडलें जाल्यार वेगळ्यां पद्दतीची कोंकणी आसा मागीर कारवार गेलो जाल्यार वेगळ्यां पद्दतीची कोंकणी आसा ही जी किदें भाशा आसा ती वेगवेगळीं भाशा आसा आनी ती भाशा वेगळीं म्हणल्यार त्या गांवातली त्या किंवा त्या लोकाची ती स्पेशलिटी आसता विशेशता आसता आनी ती आम हय ती स्पेशलिटी आसता आनीक त्या भाशेंतल्यान तागेली संस्कृती आसता आनी जर तर भाशा सोंपली जाल्यार ती आमगेली फाल्यां संस्कृती सोंपतली उदारणांत आमची शिगम्याची गाणी आसता लग्नाची गाणी आसा धालोची गाणी आसा हीं जी गितां आसा ती जर आमची भाशा सोंपली जाल्यार ती आमी इंग्लीशान म्हणू शकचें ना ताका लागून जी आमची भाशा आसा ती आमी सांबाळून दवरूंकच जाय आनीक जगाची भाशा शिकता आसतना आमची ओरिजनल जी भाशा आसा मुळावी भाशा ती आमी तशींच साबांळून दवरू जाय पूण आयज आमची परिस्थीती जी आसा सामकी उल्टी जाल्या जगाची भाशा आनी आमची सद्याची ही भाशा सगळीं जी आसा ती मिक्स खिचडी जाला आनी कोंकणी कोंगलिश जालां तेका लागून ही भाशणा जी आसा ती बरी करून सांबाळून दवरपाक जाय आनी एक सांगपाचे म्हणल्यार ती जी भाशा जी आसा पळय ही भाशा जी आसा आमी मुळावी भाशा ती सुध्दां कशी आशिल्ली ह्याचे सुध्दा आमी सकल न्यान आमी जाणून घेवंक जाय कारण किदें आसा फाल्यां जेन्ना एखादो मनीस येतलो कोण तरी आनी ती तुमगें भाशा मरे ती सारकी न्ही रे ती ग्रामर सारकें ना तेका आनी किदें सारेकं ना अश्यां पध्दतीचे म्हणटलो तेका लागून खंयची भाशा आसा त्या भाशेचे मातसो बॅक ग्रावंड म्हणल्यार फाटली पाटभूंय जी आसा समजून घेवन सगळ्यो गजाल्यो किंवा एखादो विशय भाशेचो सुध्दा सारको समजून घेतलो जाल्यार तो बऱ्या रितीन आमकां फायदेशीर ठरतात